तारा देखऽके लेल हमसब बहुत प्रयास बचपनमे करै छलहुॅं हें तारा एकटा कीड़ा के आकार के होइ छै जे भुक भुक भुक भुक करै छै ओ तारा देखऽके लेल हमसब बहुत जादा बेचैन रहै छलहुॅं हें बचपनमे इएह सब हमर सबके नित परकिरिया छ्लएहें राति दिन तारा देखऽके लेल धीया पुतामे बहुत नीक हमसब भुक जुक भुक जुक जे तारा करै छलए ओकर रातिमे हमसब खूब देखै छलौहें वएह देखके गावँ मे हमसब हँसी मजाक करै छलौ हें तारा देखी रे तारे डुबि गेलै रे तारा जागि गयो रे तारा बहुत चमकै छलै तारा बहुत सुन्दर छै रे इएह सब